असें जेह्के में इ'यां घरै च बूह्टे लाए दे ते ओह् बूह्टे इ'यां दिक्खो तुस जियां खोड़े दे बूह्टे होई गे ते उ'नेंईं कोई इन्ने तौले पानियै दी जरूरत नी होंदी ते इ'यां डंगर बच्छू बी खोड़ें गी घट्ट गै खंदे ते स्येऊ शेऊएं दे बूह्टे होंदे ते इयां कुसै ई गलाई ने मड़ो दिक्खा रेओ मेरे बूह्टे एह् नी होऐ कुतै कुसै दे डंगर बच्छू जां बक्करियां ही टुक्की जान ते फ्ही ओह् बड़ा नुकसान होंदा ते जे बड्डे बड्डे बूह्टे होर दिक्खो तुस इयां बथ्हेरे लकड़ियें आस्तै लाए दे जां किसे दे जियां कैंथ होई गेआ किश बी होई गेआ ते हून साढ़ा स्याला ते स्यालै इन्नी दिक्खनी दी जरूरत नी ऐ ना कुसै दे डंगर बच्छू बाह्रे गी जाने ते अंदर माल बी अंदर होंदा पाले च ते सोहे दे दिनें उस बेल्लै पौंगर उ'नें बूह्टे दी मुश्कल उस बैल्लै होंदी जिस बेल्लै सोहे दे दिनें हून बसाखै च जेठै च दिक्खो तुस तां उनेंगी पौंगर पौनी ऐ ते ओस बेल्लै हून उं'दी देखभाल करना बड़ी जरूरत ऐ कुतै कुसै दियां बक्करियां आई दियां जां भिड्डआं आई गेइयां ते ओह् टुक्की जान ते उस बेल्लै इ'यां बड़ा बुरा लगदा फ्ही ते लोकें गी समझाना पौंदा मड़ो मेरा बूह्टें दा ध्यान रक्खेओ ते इ'नेंई कुतै बक्करियां नी खाई जान ते कुतै फलने फुलने आह्ले बूह्टे होन हून फुल्ल पोआ दा होंदा दिक्खा तुस बसाखै जेठै च दिक्खो तां इयां साड़ियां होई गेइयां हूनेईं फुल्ल पौना ते ओह् फ्ही उ'नें अगर बक्करियां खाई जान ते ओह् बूह्टे फ्ही उज्जदे बी नी हैन उं'दा बड़ा इ'यां ध्यान रक्खना पौंदा ते केईं बारी कुतै घरा दा गेई उठे ते कुतै ग्रांऽ म्हल्लै च आखना पौंदा मड़ो मेरा बूह्टें दा ध्यान रक्खेओ तुस इनेंगी कुतै बक्करियां नी खाई जान जां कुसै दे डंगर खाई जान ते लोकें दा इ'यां स्हेई अज्जकल दिक्खो तुस लोकें लाए दे खोड़ें शोड़ें दे बूह्टे लाए दे स्येऊं दे लाए दे ते लोकें इ'यां आपूं बी होंदा के चलो हां मड़ो एह् बूह्टे सैल्ले न ते चलो कुसै दे बी हैन ते इं'दा असें ध्यान रक्खना बड़ा जरूरत ऐ अगर कुसै दा नुकसान होई जा अस अगर कुसै दा नुकसान नी करगै ते कुसै साढ़ा बी कैंह् करना इ'यां इयां दिक्खना पौंदा फ्ही चलो लोक ध्यान बी बड़ा रखदे ते जानी के आखना कि ध्यान नी रक्खदा अस आपूं कुसै दा हून मिकी इयां कुसै दै घर बूह्टे लब्भन तां मिकी कुसै दा नुकसान हुंदा लब्भै तां कुसै दी बक्करी होऐ तां आ'ऊं आला देई बी आखूड़नी मड़ो एह् बूह्टें गी टुक्की ई बक्करी ते इसी इसी तुस कड्ढो कुतै जाड़े'ई लाओ तुस